दिक्खो जेह्ड़ी मतलब कि अज्जै कल्लै दी जैनरेशन ऐ ना ओह् पराने जिस जैनरेशन कोला बहुत अलग ऐ परानी जैनरेशन च केह् होंदा कि लोक जेह्ड़े मतलब इक दूए गी बड़ा चांह्दे हे अजकल बी चाहंदे पर इन्ना निं कि लोक उस चीज गी साढ़े कल्चर चीज गी बड़ा सारा ओह् करदे हे कि उसी मतलब अजकल इस चीज गी लोक भुल्लै दे न एह् चीज बड़ी सारी भुल्ली गे न कि किस स्हाबै दा रौह्ना चाहिदा परानी जैनरेशन दा केह् ऐ कि दिक्खो तुस पैह्लें दिखदे हे लोक ता चार लोग बैठियै बंदे गल्ल करदे हे इक दूऐ कन्नै गल्ल करदे हे ते इक दूए दे घर जाना ते हाल चाल पुच्छना मतलब जाइयै अजकल अजकल दिक्खो तुस अजकल दी जैनरेशन जेह्की ओह् ता बस फोनै उप्पर गै फोन शोन रक्खे दे न फोनै उप्पर गै सारा किश होई जंदा हा अजकल पैह्लें दिक्खो तुस ते मतलब कि कोई बी चीज लैना होंदी ही बजारै दा जाना पौंदा हा बजार लैना पौंदा ते चलियै जाना पौंदा हा गड्डियां नेईं होंदियां हियां ते अजकल दिक्खो तां अजकल दिक्खो तां अजकल सारा किश फोनै उप्पर होई जंदा फोनै दा गै लोग मंगाई ओड़दे घर बैठे दे बंदे गी हर इक चीजा थ्होआ दियां अजकल दा यूथ जेह्ड़ा मतलब ओह् ऐ जां इस चीज गी निं ओह् करा दा कि लोक बस घर बैठे दे हर इक चीज़ होआ दी पर पराने लोक तुस दिखदे हे कि पराने पराने जमाने लोक तुस दिखदे हे कि बंदा सौ सौ किलोमीटर चलियै कि उस चीज़ गी लैने गी जंदा हा अजकल दिक्खो तां अजकल ओह् है गै नेईं चलो घर बैठे दे हर इक चीज आवै दी इस जमानै च ओह् ऐ पराने तुस लोकें ई दिखदे हे तां लोक बी इन्ना मतलब ओह् करदे हे कि नेईं जेह्के सारे बैठियै घर गै दिंदे हे तुस अपने अपने घरै ई दिखदे हे तां सारे बैठियै किट्ठे रुट्टी खानी किट्ठै मतलब हर इक चीज सारें ई कन्नै मदद करानी घर बिच फसल बगैरा लांदे हे जेह्ड़ी साढ़े ग्रांऽ ग्रां जेह्ड़ी होई मतलब अजकल दिक्खो तां अजकल ऐ गै निं ऐ बस अजकल ओह् चले दे कि फसल दा ते इत्थै कोई ऐ गै निं ऐ रक्खे दा कि नेईं केह् केह् करना केह् निं ऐ चलै दा इसी मतलब इसगी संभालना मुश्कल होआ दा थ्होड़ा मतलब पर संभालना चाहिदा इसगी असें हर इक्क चीज दिक्खनी चाहिदी कि क कियां करनी चाहिदी जां कि'यां नेईं करनी चाहिदी ते अजकल जैनरेशन दिक्खो तां अजकल दी जैनरेशन बहुत अलग ऐ लोकें दे छोटे छोटे बच्चे न छोटे छोटे बच्चे होई गे जि'यां बड़े बड़े साढ़े कि पराने जमाने च तुस दिखदे हे तां ओह् चीज निं ही होंदी कि अजकल ओह् चीज ऐ ते अजकल जेह्ड़े मतलब पराने जमाने दे अजकल चीजां समझ निं आंदियां कि'यां केह् करना कि'यां नेईं करना सारा एह् हा कि हर इक चीज गी मेंटेन करियै रक्खना हर इक चीज गी रक्खना चाहिदा गी बराबर रक्खना चाहिदा कि अस इस चीज गी करचै ते लोकें गी एह्बी सनाना कि नेईं अस बी करना चाह्न्नें अस बी अस बी करी सकने इस चीज गी करनी बी करनी बी चाहिदी चाहिदी ते करना बड़ा आसान इसी करना बी चाहिदा ते लोक इस चीज गी अज्ज दिक्खो जैनरेशन ऐ जेह्ड़ी अजकल दी ऐ तां अजकल दी बहुत जैनरेशन मतलब डिवैल्प होआ दी इस चीज गी लेइयै कि नेईं करै दी करै दी पर पराने जमाने दे बी जेह्ड़े हैन तां ओह्बी रक्खना चाहिदी ऐ ते जेह्ड़ी परानी जैनरेशन ऐ तां ओह् ओह् असें ई बी समझांदी ऐ जे गलत स्हेई चीज बी समझांदी कि निं एह् स्हेई निं ऐ एह् गलत ऐ एह् गलत ऐ ते एह् एह् असें ई सनांदे कि एह् करना चाहिदा बाकी दिक्खो लोक तुस पराने पराने लोक ते जेह्ड़ियां चीजां हियां अजकल बी हैन ओह् ते पर अजकल लोक उस चीज गी ओह् लोक बी करदे न ते जेह्ड़े मतलब पराने पैह्लें चीजां नेईं कीती दियां हियां ओह् अजकल नेईं करदे ते ओह् दस्सो उ'ऐ गल्ल आई ना कि जेह्ड़ी तुस पैह्लें दिक्खो तुस तां ग्रांऽ च गै तां फसल बगैरा गांदे ब बंदे चार बंदे बैठियै गल्ल करदे गाना बगैरा गांदे हे अजकल ओह् ऐ निं कि ओह् चीज रक्खी दी निं ऐ कि एह् करचै जां एह् नेईं करचै बस अस एह् चीज गी रक्खना चाहिदा कि बराबर रक्खना चाहिदा कि हर इस इस जैनरेशन गी बी दिक्खना चाहिदा ते अजकल घर बैठे दे मतलब कि दिक्खो तुस तां हर इक चीज होई जंदी पैह्लें पर एह् चीज नेईं ऐ ही ते लोक चली चलियै बी जंदे हे दूर दूर तक्कर जाना कुसै दा हाल चाल बी पुच्छना होंदा तां ओह्बी जंदे हे पर अजकल दिक्खो तां मोटरसाइकल गड्डियां बगैरा चली दियां लोक उस चीज गी जारदे फालो करै दे ते स्हेई बी ऐ पर इस जैनरेशन आस्तै तां एहबी स्हेई पर परानी जैनरेशन जेह्की ऐ ते उसी बी असें दिक्खना चाहिदा कि केह् केह् इस जैनरेशन गी बी फालो करचै ता उसी बी करना चाहिदा ते बस इन्ना गै असें करना चाहिदा इस चीज गी